धान निकालयबाके काम यए सरना लेब माला धान लेब धानके रेट ओकरा रेट केना यए ओहि धानके पाँच किलो

सभ धान तऽ हमरा पाँच किलो ई चाही धानके धानके रेट केना यए हम सरना सरना लेबै बौना बासमती लेबै तऽ आओर कनि रेट कनि कम करितियै ने हँ हमरा पाँच किलो चाही कनि रेट कनि कम चाही हमरा आब मा अथी माला हँ खेत आओर तैआर भए गेल कनि वी वी ओ एगारह नहि ने गेलै केना रेट हँ रेट कनि कम चाही वी वी एगारह पाँच किलो लेबै बढ़िआँ चाही धान बढ़िआँ चाही हँ धान हम आबै छी पऽ परसू हाँ खेत उत तैआर भए गेल यए हँ परसू दस बजेके बाद ओहोसभ लै जेथिन आबै जाइ छथिन ठीक कनि बढ़िआँ धान निकालू गे बढ़िआँ जाहिसँ निकालब बढ़िआँ किस्मके धान निकालब खेती पथारी कनि ओ बढ़िआँ नाहति करबै ने